लिरगिरिफोरनि थाखाय लिरनायनि बबेबा मोनसे आयदाल' थायो बिदि नङा लिरगिरिफ्रा गासिबो बिथिङावनो लिरनो हायो गुबुन गुबुन बिथिं समाजनि गुबुन गुबुन सावगारि गुबुन गुबुन इसुनि सायाव लिरगिरिफ्रा लिरनो लुबैयो आरो बेफोरनि सायाव लिरनाय हाबाखौ बिथांमोना मावलांबाय थायो बेफोरनि मादाव मख'जाथाव माखासे बिथिंफोरा जाबाय जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे धोरोमारि बिथिंफोर एबा जोंनि गेजेराव सोलिबाय थानाय माखासे दोरोङारि खान्थिफोर बेफोरनि सायाव लिरनायनि गोबां खाबु दङ लिरनोबो सानो नाथाय माखासे बिथिंफोरखौ मिथिनांगौ आरो बुजिनांगौ थानायनि थाखाय गोबां लिरगिरिफोरा लिरनो हाया बिदिनो आंबो सम सम नांथानानै थानांगौ जायो गुबुन फारसेथिं जोंनि बर' थुनलाइयाव नुनो मोनबाङि माखासे बिथिंफोर दं जाय जोंनि थुनलाइयाव सोफैनो आरो बेखौ बाहायनो गोनांथार दं होननानै आङो सानो बे बिथिंफोरानो जाबाय जोंनि लिरनायफोराव दिनैसिमबो दिटेकटिप टाइपनि माखासे लिरनायखौ जों नुनो मोनोखै गुबुन फारसेथिं बिजिरनाय थुनलाइ फावथाय थुनलाइ आरो जारिमिन आयदानि सायाव लिरनाय गोबां नुनो थाङा बेफोर बिथिंनि सायावबो लिरनो थाखाय गोबां रोंगौथि बिजिरसंनाय आरो नायसननायनि गोनांथि दङ जायनि थाखाय लिरनो गोसो जाब्लाबो आंबो बे बिथिङाव नांथानानै थानांगौ जायो आं लिरनो मोजां मोननाय माखासे बिथिंफोरा जाबाय समाजनि गोजौ आरो गाहाय फाराग हौवा आरो हिनजाव माहारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय फारागथियारि सानस्रि जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय नासयनाय नेवसिनाय आरो हारिमुनि माखासे सावगारिफोरखौ लानानै आङो लिरनो मोजां मोनो नाथाय माखासे बिथिंफोर एबा आयदाफोर दं जायनि सायाव आं लिरनो लुबैयो नाथाय माबा मोनसे सानस्रिया आंनि लिरनो नागिरनाय सानस्रिखौ हमथानानै लाखिफिनो बे बिथिंफोरनि गेजेराव जोंनि समाजाव सोलिनाय राजखान्थियारि गोहोम आरो बिदिनो जोंनि गेजेराव सोलिनाय माखासे दोरोङारि आसारखान्थि सिबिनाय आरो फोथायनाय बायदिफोरा आंनि गोसोयाव लिरनांगौ मोनसे आयदा महरै जाखांफैबाय थायो नाथाय बेफोर आयदाखौ लिरनाया मोनसे गिदिरथार खामानि होननानै आं सानो मानोना बेफोरखौ लिरनायनि सिगां बे मिथिंफोराव नायसोमनांगौ फरायसोमनांगौ थायो आरो बेफोर बायदि नायसोमनाय फरायसोमनायनि गेजेरजोंसो बे बिथिंनि सैथो सावगारि एबा गुबै महरखौ दिन्थिनो हागोन होननानै आं सानो गुबुन फारसेथिं आङो जोंनि पार्कआव माखासे बिथिंखौ हामा साननाय जायो जाय हामा साननाय सानस्रि एबा दोरोङारि फोथायथिफोरा जोंनि साननाय हनायखौ दिनैबो इसे नङा इसे हेंथा होगासिनो थायो दिनैनि समावहाय जोङो हिन्दुआरि माखासे सानस्रि एबा दोरोङारि फोथायथि जायफोर फोथायथिया जों समाजाव सथि सावनाय बायदि बाद खान्थि जोथोब खान्थि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोर जोंनि भारताव सोलिबाय थानाय मोनसे खान्थि जायफोरखौ दिनैनि समाजावबो होखारजोबनो आरो फोजोबनो हानाय जायाखै बेफोर बिथिङावबो अह लिरनो सानो नाथाय भारतारि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे गोजामथार दोरोङारि खान्थिफोरनि गोख्रों गोसारनाया दिनैबो दंखाय बेफोर बिथिङाव बेफोर आयदायाव लिरनायखौ मोनसे गिदिरथार आयदायाव आखाय होनायबादि साननानै लायो जायनि थाखाय बेफोरखौ लिरनायाव माखासे समाजारि गोरोन्थि बुजिलायनाय आरो फोथायथिनि गेजेराव दुखु मोनलायहोनाय आरो दान्थे बिदान्थे जागोननि माखासे सानस्रि जाखांफैयो जायनि थाखाय बे बिथिंखौ आङो लिरनाय फारसे दिनैसिमबो मोगथां महर होनो हायाखै भारताव बेफोर बायदिनो माखासे आयदाफोर दं जायफोरखौ भारताव हामा साननाय जोङो दिनैबो नुगासिनो थायो आरो जानांगौ इयुन समावबो आरोबाव नुलांबावगोन